हांवें णवांक टॅक्सि आपयिल्ली आतां बारा जाली तरी ताजो पत्तो ना तुमच्या ह्या बेजबाबदारी सारकी वागणुकेक लागून म्हजें काम हातांतल्यान गेलें आतां म्हाका ह्या टॅक्सिची अजिबात गरज ना त्या खातीर हांव ही टॅक्सि रद्द करतां